बचपन में तो सभी खेलते कूदते हैं और बहुत ही दौड़ लगाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो बचपन में तो चोट लगना आम बात है लेकिन जब मैं एक बार बड़ा हो गया थोड़ी स्कूल में खेल कूद दौड़ हो रही थी मतलब दौड़ का अ रेस हो रहा था तो उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें लगभग कक्षा सातवीं में शायद था तो उस समय जब उस समय मैं दौड़ रहा था मतलब जिस दिन मैं दौड़ थी उसी दिन मैं दौड़ रहा था दौड़ते दौड़ते मैं गिर गया और मुझे हम गिर गए तो हमको लग गया था मेरे घुटने पर और थोड़े हाथ पर ऐसे चोट लग गया था छिला गया था और खून ब्लीडिंग हो रहा था फिर भी हम क्योंकि उसमें आगे थे सबसे मतलब दौड़ में रेस में तो हम जल्दी खड़ा हुए और पहले अपना रेस ख़त्म की बस थोड़ा सा बचा हुआ था तो रेस में तो हम जीत गए और सामने मेरी बहुत तारीफ भी की क्योंकि मुझे चोट लग गया था फिर भी हम मतलब खड़ा हो कर दौड़े तो इस लिए सब तारीफ भी किया और फास्ट भी आये थे और लेकिन जब मैं हमको चोट लग गया हो गाड़ उड़ गया तब मम्मी उम्मीद है कि थोड़ा डर गई काहे की पैर से मतलब खून ब्लीडिंग तो रुक गया था लेकिन फिर भी चोट लगा हुआ था तो देख के डर गई तो चोट मतलब वह मुझे डर तो बहुत कर रहा था मतलब रात में जब सो रहे थे तो उसमें दर्द वध बहुत कर रहा था का है कि घुटनों पर चोट लग गया था हड्डी पर ही एकदम तो उस हड्डी पर चोट तो जानते ही हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था लेकिन फिर मतलब की उसका मतलब मेरी मम्मी बहुत ही अच्छे से घरेलू तरीके से बहुत कुछ कुछ का लेप लगायी उसपे जो मतलब जल्दी जल्दी वो ठीक होने लगा घाव भर गया जल्दी ही लेकिन जब भरने तक हमको मतलब बहुत ही उसमें बोला गया की थोड़ा पानी वोनी से वहाँ पानी वानी पड़ेगा फिर से मतलब घाव ताजा हो जाएगा या फिर अभी दौड़ने के लिए नहीं दौड़ेगा तो दर्द करेगा ऐसा सभी सब बोला गया था कि ये सब मत करना और थोड़ा दिन रेस्ट कर लो मतलब उतना दौड़ना धूपना नहीं है घूमना वुमना नहीं है हल्का फुलका घूमना और इसे उससे मैथ्स घुटना आप चोट लग गया था चलने में भी दर्द करता था हाथ उत पर लगा था ऊत जल्दी ही छूट गया हाथ ऊत पर लगा था तू झल दे छूट गया लेकिन घटना वाला जो था वो बहुत दर्द करता था हड्डी पर था और कई चलते उलते थे तो घुटना का मतलब सामझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका है चलने में तो वो तो बहुत दर्द करता था लेकिन उहे दस पंद्रह दिन फिर भी हमको लग गया था उसमें सही से पूरा तरीका मतलब वो छूटने के लिए वो घाव छूटने के लिए लेकिन बाद में छूट गया बीच में यही सब ध्यान उसको यही सब ध्यान देना पड़ा पानी इस दूर रहना पड़ा घूमे उमे कम तो उसमें दौड़े उड़े नहीं थे और फिर उसमें उस बीच हम स्कूल भी नहीं जा रहे थे जो कि हमको मतलब बहुत ही अच्छा लगा उसमें तो हम सोच रहे थे वहाँ क्या हो गया मतलब रेस भी जीत गया और फिर स्कूल भी बंद हो गया स्कूल भी नहीं जा रहे लेकिन फिर ठीक हो गया स्कूल उस्कूल फिर जाना शुरू हुआ लेकिन उस बीच हमको फिर मतलब गाड़े बैठ कर टी वी उबी पूरा देखते थे पूरा मतलब मज़ा आता था सही पूरा समय ऐसे ही लेकिन समय में दर्द भी करता था ऐसा कोई बात नहीं उतना भी लेकिन दर्द भी करता था लेकिन मज़ा भी बहुत आया उसके बीच उस बीच यही सब हुआ